पीटी ऊषा हिकु एथिलीट हुई भॼण जी एथिलीट हुई जो असांजे देश लाइ ब्राउंस लॻभॻि लॻभॻि ब्राउंस मेडल्स खणी अचणु वारी हुई पर कुझु सेकंड जे करे उहो न खणी अची सघी पीटी ऊषा हिकु अहिड़ी रनर आहे जो असां सभिनि खे प्रेरित कंदी आहे असां सभिनि खे इंस्पायर कंदी आहे की असांखे बि अगरि कुझु लक्ष्य खपे त असांखे उन लाइ हंड्रेड पर्सेंट ॾियणो पवंदो उन खे ॾिसी भारत जे जाम छोकिरियुनि जो रनिंग में आहिनि उन खे ॾिसी उहे पंहिंजो हंड्रेड पर्सेंट ॾियणु अने इंडिया लाइ खेॾण लाइ प्रेरित थी वियूं आहिनि मां बि हुन खे ॾिसी दौड़ण चालू करे छॾियो आहे मां बि हुननि खे ॾिसी रोज़ु मां भॼंदी आहियां रोज़ु मां स्कूल स्कूल में बि जॾहिं बि स्पोट्स डे ईंदो आहे त मां हमेशह पंहिंजो पार्टिशन कंदी आहियां पार्टिसीपेट कंदी आहियां अने भॼण जे रेस में मां जॉइन थींदी आहियां अने मां पंहिंजो हंड्रेड पर्सेंट ॾींदी आहियां ताकी मां भॼी सघां पीटी ऊषा सभिनि खे इंस्पायर कंदी आहे मूंखे बि इंस्पायर कंदी आहे की असांखे जो बि खपे असांखे उन लाइ हंड्रेड पर्सेंट ॾियणो पवंदो